बुढ़ सुढ़के तऽ बीमार पड़ि जाइ छियै तऽ बिछौने ने धरि लै छियै खइलहुँ पिलहुँ आओर बिछौना धयलहुँ गे नुनू एक गिलास पानि दे गे नुनू एक गिलास पानि दे तीन बेर चारि बेर बोललहुँ तऽ एकदा सुनलक सुनलक तब केहनो तऽ छियै बुढ़े ने छियै तऽ पानि देलक देलक तऽ पिलहुँ एनहिये करिकऽ निमहलहुँ गे तुहू बुढ़ होइबही हमे बुढ़ भेलियै तुहू आर बुढ़ होइबही अपन बुदरुक छियै बुढ़ छियै अपन नहेलहुँ सोनेलहुँ पूजापाठ नहिये ओरियाओल करयमे अपन एनाहिये निमहि गेलहुँ सुति रहलहुँ गे नुनू तनि खाइल दै जो तऽ लए ले गनऽ हमे कहाँ से देबौ हे तऽ दै छियौ दै छियौ हे गइ दए आहिन गऽ ममाके खाइ लए बुढ़ सुढ़ छै दए आही बुढ़ सुढ़ छै ममा दए आहिन तऽ दए अइली तब खइलक खाइ पीकऽ फेर जाइ कऽ लोटि गेलहुँ लोटि गेलहुँ तब धियापुता दादी की भेलौ मोन खराब छौ दब की होइ छौ मोन तबियत खराब हइ तऽ चलय देखाय आनय छियौ छोड़य की देखेबय मरयइये आब दे आब बुढ़ सुढ़ भेलहुँ तब बचि कऽ की करब अपन मरिये जायब तऽ नहि नहि देखाय आनय लए जाइ छनि बेटा बड्ड मानय छनि जे बेटा नहि नहि हे हमर माइके देखाय आनब कि छोड़ब चल माय देखाय आनय छियौ बेटा सुनलक देखाय अनलक बढ़ियेंसँ निमहै छियनि खाइ छियनि पियै छियनि आओर खटियापर भरि दिन सुतल रहय छियनि कहीं नहि जाइ छियनि ककरो घर ने दुआरि हाँ चाइयो पियै छियनि चाय पी लेलहुँ चाय पीकऽ केबाड़ लगा कऽ सुति रहलहुँ पङ्खा खोलि कऽ सुति रहलहुँ तकर बाद उठलहुँ तऽ तनि मनि ओरियाइल जे झाड़ू ताड़ू दए कऽ तऽ देलहुँ आओर नहि डाँरमे दर्द करय लागय छै तब नहि दै छी नहि देलहुँ अपन सुति रहलहुँ फेर अपन खइलहुँ पिलहुँ साँझ भेल तऽ मोन भेल तऽ तनि आरती आर देलहुँ भगवानके आओर नहि भेल तऽ पटाइले रहय छियै आओर नहि जहिया मोन बढ़िआँ बुझाइ छै तब आरती तारती सभचीज भगवानके दखैलहुँ साँझ बत्ती दए देलहुँ तब तनिगो मोन भेल खाइ लए एसगर रहय छियै तऽ मोन भेल तऽ तनिगो खाइयो लए बनाइ लेलहुँ दुनियादारी ककराके ताकय छै ककरो कोइ नहि जाउ अपन हिम्मत छौ तऽ ताँव छौ आओर नहि छौ तऽ कोइ नहि फेर अपन खयलियौ फेर ओङ्घराइ गेलियौ बिछौनेपर बुढ़ लोग छियऽ अपन बिछौनापर सुति रहलियौ सुति कऽ काम रोजगार नहिये किछु करनाइ होइ छौ अपन साँझ बत्ती दए कऽ केबाड़ लगाय लेलियौ केबाड़ लगा कऽ मच्छरदानी लगा कऽ सुति रहय छियौ के ककरो कोइ दुनिआमे सुति रहलहुँ बुढ़िआ चाची हाँ तऽ सुइतियै नहि तऽ की करियै यै हइए आबौ ने नहि गे एखन आब हम आब सुतब कि आइब नओ बजे कऽ बोलबय लए बैठले हन सबेरसँ नहि बोलेलै नओ बजे कऽ बोलबय लए बैठलै हन आब रहय दए हमे आब भोरे अइबो हमे एखन आब नहि अइबौ तऽ बस भोरे उठलियौ पर पैखाना गेलियौ पर पैखाना सँ अइलियौ कुल्ला मञ्जन कइलियौ घसकुनियो काटिकऽ केनाहुओ करिकऽ तनि चाय बनैलियौ चाय बनाकऽ तनि चाय पी लेबौ ने तब दिमाग काम करतौ खोङ्खी हफसीके देह छौ फेरो से चाय चुक्का पीकऽ दबाइ लै लेलियौ बासिये मुँहे दबाइ लै लए छियौ सभदिना दबाइ लए कऽ तकर बाद से अपन चलैत रहय छियौ ककरो कोइ दुनिआमे कोइ पुछयवला नहि कने बुढ़िआ मरलै आओर कने बुढ़िआ जड़लय ककरो कोइ नहि फेर बिछौना पर लोटि गेलहुँ थोड़े देर पटायल रहलहुँ पटेलाके बाद कहलहुँ अरे तराके उठब नहि तऽ नहायब कखन कल छनि नहि छनि टङ्की आर कलबा कल चलाइ कऽ कल चलाय कए रखलहुँ तनि पानि गरम एखनो एते गरमी छनि ने हमे एखनो पानि गरमे कए कऽ नहाइ छियनि गरम पानि कए कऽ नहाइ लै छियनि नहाय कए अपन काम रोजगार करि लेलहुँ नहाइ कए तनि पूजा कए लै छियै तनि मन्दिर नहि छोड़य छियनि कुहरलो कुहरलो दुबदा बैठकऽ मन्दिर चलि जाइ छी एगो हमरा गाँवमे छथिन एगो बुढ़ी ओहो बेचारी हमरा भेंट भेला आर तोरे नहैत हमहुँ डाँरके टेढ़ कयने चलि अयलियै मन्दिर जेना तू आबय छहो रामोती माय तेनाहिये हमहुँ आबय छी कहलियै ई तऽ बड़का लोग छथिन तऽ पहिने फलाहार तलहार कए कऽ आबय हेथिन हमरा तनिगो चाहियो भेलय नहि भेलय अपन चलि आबय छी तब अच्छा ठीके छऽ बेटा आर अइजाँ नहि छऽ तऽ नहि अइजाँ नहि रहय छै बाहरेमे रहय छै लेकिन मानय छै बेटा तऽ अच्छा बड़ बढ़िआँ छौ आओर सहय सभ बात छै तकर बाद हम तकर बाद से एनाहिये करिकऽ निमहै छियनि आओर तब अपन अइलहुँ मन्दिरसँ तनिक बैठ गेलहुँ कुरसी पर कुरसी पर आराम करिकऽ तकर बाद खाइ लए बनेलहुँ नहाइ सोनाइ कऽ पूजा आर करि अयलहुँ तब जाकऽ नहाकऽ तब खाइल जे भगवान भेजेलका तनिक रोटीये तनि सब्जिये जे भगवान भेजाइ देलकऽ से खाना बना कऽ खाइ कऽ फेर ओङ्घराइ गेलहुँ सुति रहलहुँ सुतलाक बाद अपन